ہلو كیا میری بات سلمان ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جی میرا نام مكیش كمار ہے اور مجھے بریانی قورمہ اور زردہ چاہیے جی آپ كتنے دیر میں ڈیلیور كر دیں گے ہمیں آدھے گھنٹے كے اندر اندر یہ پروڈكٹ ہمیں اپنے پتے پہ چاہیے جی ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات كا خیال ركھیے كہ جس جگہ پہ ہیں ہم وہاں پر نہ تو ہمارے پاس پلیٹ ہے نہ گلاس ہے اور نہ چمچ ہے آپ ایسا كیجیے گا كہ جب آپ اپنے ڈیلیوری بوائے كو بھیجیں تو اسے دس پلیٹ دس كانٹے دس چمچ اور دس گلاس بھی دے دیجیے گا اور كوشش كیجیے گا اس بات كی كہ ہمارے پاس آپ كا پروڈكٹ جلد از جلد پہنچ جائے شكریہ